कोंकणी भाशें बद्दल जर उलयलें जाल्यार कोंकणी भाशेंत मुळांतच एक वेगळेंपण आसा कोकणांतल्या लोकांची भाशा म्हणजे कोंकणी भाशा कोंकणी भाशेंत जे उतरां शब्द आमी वापरतात तशी ती उलोवपाक भाशा सोंपी तशींच त्या भाशेंत ही शब्द उतरां आहा ती तितलीच प्रेमळ भावनेन उलयली वतात कोंकणी भाशेंतलें वेगळेंपण म्हळ्यार गोंयांतल्या जे भाग आसात जे वाठार आसात त्या प्रत्येक वाठारांत पयली पासून आयकत आयल्ले आसात की प्रत्येक वाठारांत भाशा कोंकणी ही बदलत वयता काणकोण भागांत जी कोंकणी भाशा उलयता तीच कोंकणी मडगांव भायर वाठारांत उलयनात तीच कोंकणी पेडण्यां वाठारांत उलयनात प्रत्येक जाग्यार ही कोंकणी भाशा उलयतात तेका एक मातशें वेगळेपण आसा तशेंच कारवार सायडीन सुद्दां जी कोंकणी उलयतात ती सुद्दां एक वेगळेपण आसा त्या भाशेक मुळांतच एकोणशें छप्पनांत जेन्ना रिडायरेक्टींग ऑफ स्टेट्स हो कायदो पास जाल्लो तेन्ना गोवा हो एक राज्य घडोवपा खातीर भाशा ह्या राज्यांतली किंवां ह्या प्रदेशांतली जी कोंकणी भाशा आसा ह्या कोंकणी भाशेचेरच संबंद धरून आदाराचेर गोवा हे एक घटक राज्य निर्माण जाले अशें सांगले वयता तेका लागून ही भाशा आनीकय रुची हाडटा